जि'यां मतलब इक्क हादसा सनान्नां फोन दे बारे च मोबाईल फोन दे बारे च इक्क तुसेंगी हादसा सनान्नां जि'यां मतलब अस उट्ठियै रोड़ च जि'यां इक्क बारी अं'ऊ गेआ रोड़ च रोड़ च अग्गें इक्क बंदे लग्गे दा ईयरफोन इक्क बंदे लग्गै दा ईयरफोन लग्गे दा जि'यां मतलब की एह् बंदे ईयरफोन लग्गे दा ईयरफोन लग्गा जि'यां लग्गै दा ओह्दे फोनै ई इयरफोन ते में दिक्खेआ पिच्छुआं गड्डी आई गड्डी आई जिसलै तां ओह् गड्डी हेठ आइया जी गड्डी हेठ मरी आ मरी आ जी ओह् जागत् में आक्खेआ जी एह् केह् होआ भाई ऐहें एह् ईयरफोन लग्गे दा इस जागत गी मरी आ भाई एह्दी बड़ी सोच रक्खना चाहिदी बाकी तुस आखने कोई गेम खेल्लदे जियां कोई गेम खेढदे जां कोई मतलब जि'यां कोई फिल्म दिखदे जां कोई किश तुसेंगी कोई बड़ी बड्डी प्राॅब्लम औंदी जि'यां गेम दिखदे तुस बड़ी बड्डी प्राॅब्लम औंदी ओह् अक्खीं इफैक्ट अपनी अक्खीं इफैक्ट पौंदा अक्खीं इफैक्ट पौंदा अक्खीं दिक्खदे इफैक्ट पौंदा ते बाकी उस आक्खना फलाना भाई अक्खीं इफैक्ट पौंदा बाकी तुस आखने कि फोनै कि फोनै घरै गी फोन जेह्का नेईं होंदा बड़ा टैम लगदा घरै गी करदे फोन कुदै टैम लग्गै घरै गी नेईं होंदा इक्क दिन असें घरै फोन नेईं होंदा टैम नेईं लगदा असेंगी बाकी तुस आक्खने मतलब फोन भाई ओह् लैब कन्नै बाकी तुस आक्खा दे जि'यां मतलब कोई प्रोग्राम है जो जि'यां फोनै बारे च फोन इक्क बड़ी बड्डी गलत चीज़ जि कोई गेमां खेढदे नेईं खेढना चाही दियां इक्क दिन नेही बंदे गी अग्गें सोझ दी प्राॅब्लम पौंदी कन्नै कन्नें दी सुनने दी प्राॅब्लम पौंदी बंदे गी एह् जेह्की ममूली होना चाहिदी बाकी फोन जेह्की अच्छी चीज़ जेह्ड़ी ओह् बड़ी गलत चीज़ ऐ फोनै च मेंटल होई जंदा बंदा बंदा मेंटल होई जंदा इस बारै च कोई